मां मार्केट में मोबाइल वठण लाइ वियमि जाम तरह जा मोबाइल हुआ चाइना मेड हुआ इंडियन बि हुआ पर मूंखे सॅमसंग वणियो सॅमसंग जो ब्रॅन्ड सुठो आहे उन्हनि जो नालो आहे कॾे असां कंहिं खे वापसि बि वि ॾियणो हुओ त ब्रॅन्ड हुजे त हिननि जा पैसा सुठा मिलंदा आहिनि चाइना जा नथा मिलनि ऐं युज़ बि सुठो थो हले ऐं हिनजी चार्जिंग बि सुठी आहे बॅटरी सुठी आहे ऐं ॿियो हिन में क्लिअरिटी आहे फोटोग्राफ़्स जी कॅमेरा जी सभनिनि जी क्लिअरिटी बि सुठी आहे हैंग नथो थिए ऐं ॿिया मोबाइल जल्दी ख़राबु था थियनि ऐं ख़राबु नथो थिए हिनजो मेन प्रोम पोजिटीव पॉइंट इहा आहे जो हिनजो कॾहिं कुझु ख़राबु थो थिए हिनजी जो पार्ट्स आहिनि जल्दी था मिली वञनि ऐं सभनिनि वटि अवेलेबल हूंदा आहिनि ऐं घटि पैसनि में मिलंदा आहिनि ॿिया पार्ट्स जल्दी नथा मिलनि हिनजा पार्ट्स जल्दी था मिली वञनि ऐं हिन लाइ मूंखे इहो हमेशह जॾे बि मां वठा इहो चाहींदमि मां सज़ेस कंदमि त सॅमसंग जो मोबाइल आहे सभनिनि सा ब्राइडनेस सभनिनि खां ब्रॅडेड ऐं सुठो आहे